मैंने एक ऐसी ऐसी किताब पढ़ी है जो की हमें हमारी बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए या उसे चैलेंज करने के लिए बनाई गई हो या लिखी गई हो ऐसा लगा मुझे वो किताब यदि कहें तो हम उस किताब के एक सेंटेंस को यदि पढ़ें तो उसको समझने के लिए भी हमें बहुत अधिक टाइम लग जाता है और इस किताब के बारे में यदि मैं कहूँ तो किताब उस मैथ्स के लिए ली थी एक्चुअली में ये किताब जो की मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने यह किताब मैथ्स के लिए ली थी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए यह मैंने एस एस सी सी एच एस एल की बुक ली थी तो उसमें मैथ्स के इतने टफ़ है जिसने मैथ्स के इतने टफ क्वेश्चन हैं जिसे जिसने हमें हमारी बौद्धिक क्षमता को सोचने के लिए मजबूर किया हमारे मनोमस्तिष्क पर जोर देने के लिए काम किया उसने असलियत में हमें यह बताया की यह तुम्हारा बौद्धिक स्थिर कितना है और इस किताब के बारे में मैंने अपने दोस्तों से भी चर्चा की तो वे भी यही कह रहे थे की वास्तव में यह किताब हमारी बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए ही लिखी गई है